असली ठण्डाके मौसममे गेहूँ उपजय छै धान उपजय छै गरमीके मौसममे अभी गरमीके मौसम छै अभी गरमी लगय छै ठन्डाके मौसममे ठण्डा लगय छै भादो महीना भादोमे पानि बरसय छै

कोनो धान दहा जाइ छै धान दाही भए जाइ छै बारिश होइ छै रोडपर पानि बहय छै हमरा आरके नलका नहि बनाय देलकइ मुखिया पानि रोडपर जाम रहय छै रोड बनल छै आम आम फड़ल लिच्ची फड़ल छै आमके बगीचा बहुत बढ़िआँ अभी गरमीके मौसम छै ठण्डीमे ठण्डीके मौसम मे धान रोपा करय छै बहुत अच्छा लगय छै रोपा करयमे बहुत बढ़िआँ लगय छै गेहूँके महिना गेहूँ काटयमे धूप लगय छै लिच्चीके महीना छै आमके महीना छै आम आम फलै छै लिच्ची फलै छै आमके बगीचामे सब बाल बच्चा खेलय छै कुदय छै अच्छा लगय छै बहुत बढ़िआँ बहुत ठण्डा लगय छै बहुत अच्छा लगय छै बारिशके महिनामे बारिश पानि बरसय छै बारिशमे बाल बच्चा सब नहाबय छै एनऽ सँ ओनऽ भागय छै मछली पकड़य छै खद्धा खुद्धीमे रहय छै आओर मछली पानिमे पसिके मछली पकड़य छै